ویسے تو میں نے کبھی کسی بڑی میراتھن میں یا لمبی دوڑ میں حصہ نہیں لیا ہے بٹ ہاں اسکولس کے ٹائم ہم بہت رننگ کرتے تھے اور جو اسکل اسکول کی اکٹوٹی ہوتی تھی اس میں حصہ لیتے رننگ کامپٹیشن میں بھی بہت حصہ لیا ہے تو اس رننگ کامپٹیشن میں آپ ایسے ہی حصہ نہیں لے سکتے کہ آپ سوچو کہ میں بھاگ لوں گا بہت بھاگ لوں گا ایسے نہیں ایسے نہیں ہوگا بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ کیول ایسے ہی بھاگ لیں تو جیت جائیں گے یا میراتھن میں حصہ لے لیں گے اس کے لیے پوری ایک پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ میں نے بھی کی تھی پوری ایک پریکٹس چاہیے صحیح چین چاہیے ایک آپ کو ٹرینر کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کو بتائے گا آپ کو کتنا بھاگنا ہے کتنا رکنا ہے کتنا تیز بھاگنا ہے کتنا ہلکا بھاگنا ہے دوسرا اس میں صحیح جوتوں کا استعمال کرنا ہے کیونکہ جوتے جو ہیں بہت ضروری ایک چیز ہیں جن کا آپ کا پورا وزن ان پہ ہی رہتا ہے تو اس لیے اس کا جوتوں کا ایک سلیکشن اچھا ہونا چاہیے دھیمی شروعات کرنا چاہیے کہ دھیرے دھیرے شروعات کریں آرام سے گتی سے چلیں آپ اتنی گتی سے چلیں جو آپ اگر رکتے ہیں تو آپ کی سانس نہ پھولے تو آپ کے لیے صحیح ہے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں بہت تیزی سے چلنے لگتے ہیں جس سے کہ وہ دس منٹ میں ہی تھک کے کھڑے ہو جاتے ہیں ایک جگہ اور پھر ان سے آگے بھاگا نہیں جاتا ایسا نہیں کرنا بہت آرام آرام سے اسٹارٹنگ کرنی ہے شروع شروع سے لے کے بیسک اسٹارٹنگ کرنا ہے اگر آپ زیادہ تھک رہے ہیں تو جوگنگ کے طور پہ ہلکے ہلکے چلیں ہلکے ہلکے اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو اس کے نقصان بھی بہت زیادہ ہو جا سکتے ہیں آپ کی ماس پیشیو میں کھنچاؤ آ سکتا ہے اور آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے آپ کے گھٹنوں میں درد ہو سکتا ہے اور پھر یہ لمبے وقت تک بھی رہ سکتا ہے تو اس لیے ایک بہت اچھے رنر رنر کے لیے پورا سلیکشن کرنا بہت بہتر ہوتا ہے